ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے یہاں پر طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں طرح طرح کے مذہب کے طرح طرح کے کلچر کے اور سبھی لوگ اپنے مذہب کے حساب سے اپنے کلچر کے حساب سے تیوہاروں کو مناتے ہیں جیسے مسلمان لوگ عید بقرعید بارہ وفات شب برأت یہ سب تیوہار مناتے ہیں ہندو لوگ ہولی دیوالی رام نومی مناتے ہیں اسی طرح سے عیسائی لوگ پچیس دسمبر یعنی کہ کرسمس ڈے مناتے ہیں لوگ بہت دھوم دھام سے اپنے تیوہاروں کو مناتے ہیں یہاں پہ وہ گاندھی جینتی یہ سارے تیوہار ریپبلک ڈے پندرہ اگست یہ سارے تیوہار بھی منائے جاتے ہیں لوگوں کی شادی ولیمے یہ سب طرح بہت طرح سے دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں عید مسلمانوں کا تیوہار عید ہے جو لوگ اسے بہت خوشی کے ساتھ مناتے ہیں بہت سے تیاری کرتے ہیں کرتے ہیں عید منانے کے لیے یا اسی طرح ہولی ہے ہولی کے لیے بھی رنگوں کا استعمال وغیرہ کیے جاتے ہیں اور دیوالی کے لیے پٹاخوں کا یہ سارے طرح سے لوگ اپنے تیوہاروں کو مناتے ہیں بہت خوشیوں کے ساتھ بہت تیاریوں کے ساتھ